ہم نے اردو زبان کو اپنے نانا نانی اور ماں باپ سے بولنا سیکھا اور جب تعلیم کی ابتدا کی تو وہاں پر استانیوں نے اردو کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا اردو زبان ایک نہایت بہترین زبان ہے اسے سیکھنے میں لکھنے پڑھنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور کیونکہ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے تو ہم اسے آسانی سے سیکھ کر بول پڑھ اور لکھ پاتے ہیں اردو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے جس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہمیں بہترین تہہ تہذیب کی وجہ سے معزز بناتی ہے